हाँ मैं आपको विशेष रूप से मेरी एक सुंदर और और अद्वित्य चढ़ाई के बारे का बारे में बता सकती हूँ अभी कुछ महीने पहले मैं माता वैष्णो देवी के मंदिर गयी थी वहाँ पर मैं चढ़ाई कर के गयी थी और वह चढ़ाई करीब चौबीस घंटे की थी और ये करीब चौदह किलोमीटर की थी जब हम चढ़ाई कर रहे थे तो हमारे साथ जो लोग थे कुछ लोग घोड़े खच्चर या पिट्ठू की मदद से आ रहे थे और कुछ लोगों ने चढ़ाई करने के लिए अपने साथ डंडे ले रखे थे वहाँ पर हमने जब चढ़ाई की तो हमारे साथ तो उस समय का जो मौसम था वह बहुत ही ठंडा था